हिननि अॼु ताईं जेके बि किताब या कहाणियूं लिखियूं हुननि में मूंखे बि कंहिं बि दिलचस्प पात्र त्यार करण जी का ज़रूरत महसूस कोन थी आहे छाकाणि मुंहिंजियूं जेके बि अखाणियूं किताब लिखियल आहिनि उहे सभ समाज जे सचाईअ ते आधारित आहिनि त उन में के बि काल्पनिक पात्र जी तयारी कोन कई आहे ऐं जेके समाज में हक़ीक़तूं आहिनि उहे ई साम्हूं रखियूं आहिनि हिन करे उहे समाज जी हक़ीक़तूं जॾहिं समाज जी साम्हूं तॾहिं ई समाज में फैलियलु कूरुतियूं दूरि थींदियूं ऐ माण्हुनि खे ख़बरु पवंदी कि उए कहिड़ियूं ग़लतियूं करे रहिया आहिनि उन्हनि ग़लतियुनि खे बार बार न सच जे बारे में लिखण ई मुंजी दिलचस्पी आहे इन करे मां कंहिं बि पात्र खे अॼ ताईं कोन त्यारु कयो आहे हिन करे सभु किताबूं जेके आहिनि उहे सची घटनाउनि ते आधारित आहिनि